एक मेरा दोस्त था मैं एक अच्छा सा ड्राइवर हूँ उसको मैं सलाह दे रहा हूँ मैं एक अच्छा सा बाइक चलाता हूँ उसको मैं अपने गाँव में बुलाया उसको मैं ड्राइविंग सिखा रहा हूँ उस उसको मैं बताया ऐसे गेयर लगता है पहली गेयर क्लच एस्किलेटर धीरे धीरे दो उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ो फ़िर जब गाड़ी चलने लगे फ़िर दूसरा गेयर लगाओ दूसरा गेयर लगाने के बाद इस्किलेटर और थोड़ा तेज़ बढ़ाओ उसके बाद फ़िर तीसरा गेयर लगाओ गेयर लगाने के बाद फ़िर और इस्किलेटर बढ़ाओ थोड़ा तेज़ चलो फ़िर रुकना है क्लच धीरे धीरे मारो उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक मारो क्लच मारो ब्रेक मारो दोनों मरोगे तो अच्छा सा काम होगा और फ़िर वह भी धीरे धीरे मतलब ड्राइविंग गाड़ी चलाना सीख जाता है और गाड़ी चलाते चलाते उसको भी अच्छे से गाड़ी चलाना आ जाता है और एक मेरा था दोस्त कार सीखना चाहता था मैंने उससे कहा कार चलाओ अच्छा है लेकिन कार चलाने के लिए बहुत रिस्क है बहुत अच्छा लगता है जब सीख जाओगे तो बहुत अच्छा ही लगेगा कार चलाने में और वह कहा मुझे सिखाओ भाई मैंने बोला चलो सीख लो लेकिन थोड़ा समय लगेगा सीखने में उसने का ठीक है मैं सीखूंगा थोड़ा धीरे धीरे ही मैने कहा चलो ठीक है सीख लेना उसने कहा भाई मैंने उसको चलाने के लिए दिया उसने उसको वह स्टार्ट की गाड़ी को मैंने बताया यह क्लच है यह ब्रेक है यह इस्किलेटर है एक क्लच पर रखो पैर एक इस्किलेटर पर पहले उसने कहा ठीक है और वह इसकी फ़िर क्लच दबा पहली गेयर डाला उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे क्लच छोड़ा गाड़ी आगे बढ़ी बंद हो गई फ़िर मैंने कहा ऐसे नहीं थोड़ा धीरे धीरे क्लच छोड़ो उसने कहा ठीक है उसके बाद उसने धीरे धीरे धीरे धीरे क्लच छोड़ा मैंने कहा साइड देखकर मतलब जैसे मैंने कहा अपना मिलाकर चलो ऐसे ऐसे चलना है उसने कहा ठीक है मैं देख रहा हूँ मैंने बोला पहले गेयर डाल लो वह उसके बाद उसने जब सीख लिया है मैने उसे रोका मैने कहा ऐसी कभी तुम सीख लोगे जल्दी मैने कहा ऐसे तुम जल्दी सीख लोगे थोड़ा समय तो लगेगा ही जजमेंट लेकिन मिलाते चलो उसने कहा ठीक है मैं जजमेंट मिला रहा हूँ और वह बोला और अच्छे से ही मैं सीखूंगा थोड़ा जल्दी सिखाओ मुझे घर वालों को पैसा कमा के भेजना मैंने कहा ठीक है भेज देना मैं सिखा दूँगा तुमको गाड़ी उसने कहा ठीक है मुझे गाड़ी सिखाओ और उसको मैं गाड़ी सिखाया और उसको मैं गाड़ी दिलाया भी चलाने के लिए और वह गाड़ी चलाता रहा और मैं उसको सिखवाकर भेज दिया उसको घर